जैसे अपने भाई की शादी में गए थे वहाँ फ़ोटो खिंचवाएँ और पूरे परिवार से मिलकर माँ बाप भाई बहन सब मिलकर फ़ोटो खिंचवाएँ अच्छा लगा देखने में परिवार में और घूमने भी गए थे वहाँ पालटी में गए तो वहाँ भी खाना ऊना अच्छा बना हुआ था हम लोग खाए पिए और बढ़िया फैमली की तरफ फो फ़ोटो ओटो खिंचवाएँ उसको देखें फ़ोटो जिसे कोई ओ हो जाता है पुरानी फ़ोटो हो जाता है कोई मर जाने के बाद वह समझ में नहीं आता है तो देखने लगते हैं कि देखिए हमारा पुराना फ़ोटो कैसा था हमारे माँ बाप का कैसा था उसको देखते हैं अब नई जो नई फ़ोटो खिंचवाएँ हैं आजकल के फ़ोटो खिंचवाएँ हैं तो भी देखने में अच्छा लगता है इसीलिए इंसान फ़ोटो खिंचवाकर रख देते हैं कि कोई बात हुआ या कोई दुर्घटना हुआ तो उसको यादगार बनाते हैं फ़ोटो देखकर समझते हैं